देखियौ मैथिलीसँ तऽ अनुवाद निरन्तर करैत एलहुँ हँ आओर करैत छी किएक कि हम बुझै छी जे भारतमे जतेक भी भाषा छै तैमे मैथिली जे छै से बहुत मधुर आओर बहुत नीक भाषा छै आइ दूर दूरमे अपन मिथिलाके बाहर कतौ जाइ छी आओर लोकके ई पता चलै छनि जे ई मिथिलाञ्चलके छियाह मैथिल छियाह या हमर भाषा जे सुनैत छथि तऽ ओ भाषाके प्रति लोकके जे छै से एहन लगाव छै जे ओ भाषापर जे छै से हमरा बढिआँ मानदान होइए आओर बड्ड नीक जे छै से हमरा रिस्पांस भेटैय तऽ मैथिली तऽ मधुर भाषा छै आओर बहुत नीक भाषा छै जे हमर जे मिथिलाके राजा छलथि हँ राजा जनक जी हुनकर देन ई भाषा विद्यापतिके देन ई भाषा मैथिली बहुत नीक भाषा अछि आओर ई भाषा मधुरोमे मधुर बहुत नीक मधुर भाषा अछि आओर कोनो चीजके यदि हम मैथिलीमे अनुवाद करै छी तऽ ई हमरा लेल गर्वक गप होइए खुशीके गप होइए तऽ मैथिली तऽ छहिये बहुत नीकसँ नीक लोक जे छै से ई भाषाके सुनैके शौकीन छथि बहुत आदमी बजैके चेष्टा करै जिनका मैथिलीसँ कोनो दूर दूर तक सम्पर्क नहि छनि ओहो यदि धीरे धीरे बूझऽ लगै छथि तऽ हुनको ई भाषासँ एहन लगाव भऽ जाइ छनि जे हुनको ई भाषा नीक लगऽ लगै छनि आओर ओहो कोशिश करैत छथि जे ई भाषा सीखऽ सीखऽ के चाही आओर सीखै छथि